हालो हालो हय आं आसा आसा गूड आफटरनून गूड आफटरनून आं टायम साडे तीन जालीं हय हय मागीर आं आसा घट घट घट तुमी आसा मरे सगली बरीं हय हय हय अरे हाये इफ्फीचे आयकल्ले मरे इफ्फीचे येवपाक जाय आशिल्लो हय हय मागीर मागीर आतां म्हाका फाल्यां हांव येवपाक आशिल्लो फाल्याच्या दिसा म्हाका हय हय म्हाका बरें बरें बरें हय हय हय आनी ते हय हय ट्रेफीक हय गाडयो पडटा म्हणून आयकला मरे हितून खड्ड्यानी पडटा म्हणून हय हय कितलें पडले म्हूण आयकले कॅमराय सारके कॅमरा घातले आनी सगले बॅश्टेत ट्रेफीकूय सामके हे पळयना हय हय घालूंक घालूंक जाय म्हणून घातला तीं हय दवर दवर दवर हय दवर हय फाल्यां येवपाक आशिल्लो हय हय हय येता येता येता येता हय हय चल चल फाल्या मेळ फाल्यां मेळ